हैलो जय झूलेलाल अंकल सिमरन थी ॻाल्हायां हाणे थोरी देरि पहिरियों न मां तव्हांजे ओला ऑटो में वेठी हुयमि त मां पंहिंजी मंज़िल ते त पहुची वई आहियां पर दादा मुंहिंजो आहे न बटुओ पर्स आहे न रहिजी वियो आहे हुन रिक्शा में ऐं हाणे न मुंहिंजो फ़ोन तां मूंखे ट्रैकी ई ट्रैक नथो थिए छोकी हली वियो आहे न त तव्हां मूंखे ख़ाली ट्रैक करे ॿुधाए था सघो किथे हूंदो या हुननि खे चई था सघो या मुंहिंजी पर्स ॾेई वञनि घर जे अंदरि मूंखे लाथऊं रामनगर में सिंधूवाड़ी आहे न सूरत में सिंधूवाड़ी रामनगर अ पंज सौ उणिवीह नंबर मे लाथऊं ऐं मुंहिंजी पर्स जी मां तव्हांखे डिटेल थी ॿुधाए छॾियांव थोरी कारे कलर जी पर्स आहे हुन जे अंदरि आहे न पैसा पिया अथव सत हज़ार टे सौ समथिंग पिया हूंदव ऐं हुन जे अलावा काडस पिया अथव ऐं हिन सभिनि जे अलावा मुंहिंजे नंढे भाउ जो फ़ोटो अथव ऐं वाहेगुरू जी फ़ोट तस्वीर अथव त दादा प्लीज़ महिरबानी करे मुंहिंजे घरु मोकिलाए छॾिजो जय झूलेलाल